जी हाँ भारत में कई लोकप्रिय गुरु योग गुरु हैं जिनमें महत्वपूर्ण है बाबा रामदेव ये हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रेरित करते हैं ये हमें विभिन्न तरीके से और अलग अलग योग क्रियाएँ सिखा करके प्रेरित करते हैं